مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور تعلقات بنانے کے طریقے کو ہی بدل کر رکھ دیا اب ہم اگر کسی کو نہیں جانتے لیکن ان کے بارے میں پتہ کر کے پتہ کر کے ان سے تعلقات بناتے ہیں میسج کے ذریعے سے یا پھر شوشل میڈیا کے کسی ویب سائٹ جیسے انسٹا گرام فیس بک واٹس ایپ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے میں بہت مدد دیتی ہیں اور یہ سب صرف جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا اور اب تو ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہو گیا ہے جدید ٹیکنالوجی اس میں ہمیں اس میں ہم کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں بہت سارے انجان لوگوں کے ساتھ ہم دوست بن جاتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان کی سوچ کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جو کہ ہم لوگوں کو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملی ہے